मिगी जादैतर तरीकां निं याद रौहंदियां पर मिगी किश हैन जेह्कियां मिगी इस बेल्लै याद आवां दियां छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् जदूं साढ़ा संविधान लागू होआ ते पंदरां अगस्त उन्नी सौ पंजाह् जदूं साढ़ा देश आजाद होआ हा ते ते चौह्बी सितम्बर उन्नी सौ सत्हत्तर जदूं साढ़ा एनएसएस डे बनाने दा दिन इक्क रक्खेआ गेआ हा ते दो अक्तूबर ठारां सौ न्हत्तर ते एह् दिन याद जदूं गांधी हुंदी जन्म होआ हा ते इंदी गै जन्म शताब्दी उप्पर चौह्बी सितंबर उन्नी सौ न्हत्तर बिच एह् सारें तैह् कीता कि हर साल चौह्बी सितंबर गी एनएसएस डे बनाया जाह्ग ते पंञमीं तरीक ते पंञमीं तरीक जेह्की मिगी चेता आवा दी ओह् तरीक ऐ मेरी सोलां छे दो ज्हार त्रैऽ जदूं में पैदा होई ही